हरिओम जय झूलेलाल कहिड़ो हालु आहे तव्हांजो चांवर जी सुठा खपनि तव्हांखे त दुनार कंपनी अथव दुनार कंपनी जंहिंजो बासमती चांवरु हा हा बा बासमती चांवरु जेको हा काफ़ी मतिलबु उहो तव्हां घर में ठाहींदव त काफ़ी वॾो थींदा चांवर जो साईं ॾाढो सुठो थींदव भाउ ऐं खाइण ॾाढो सुठो हूंदो उहे हिकु सौ चालीह रुपए किलो ईंदो आहे जेका हिकु सौ चालीह रुपए ईंदो आहे ऐं ॾाढो सुठो बिठजंदो इंडिया गेट हा हा हा उहो हा हा ॾिसो दावत में तव्हांजे चांवरु खपे त नंढो चांवरु ईंदो आहे दावत में जेको आहे उहो वठो जेको आहे इंडिया गेट जा चांवरु इंडिया गेट जा चांवरु सभई ठीकु अथव जेको आहे पर हाणे छाहे हाणे माना इहे कहिड़ी आहे दुनार कंपनी नई कंपनी आई आहे हिनजो चांवरु ॾाढो सुठो आहे इहो इहे पंजाब मां पंजाब में फ़सल हाणे जीअं ॾाढी सुठी फ़सल आहे ऐं ॾाढो लंबो थींदो आहे जेका चयो चांवरु साईं ॾाढो वॾो थींदो आहे उहो पंज किलो पं हुन में कटो पंजवीह किलो ईंदो आहे नंढा नंढा पंज किलो जा ॾह किलो जा बि कटा ईंदा आहिनि जेको आहे हिकु किलो जो पहिरीं हा उहो हाणे तव्हांजे मथां आहे की छा करिणो आहे पंज किलो वठिणो आहे ॾह किलो वठिणो आहे या पंजवीह किलो वठिणो आहे जेको आहे हा ठीकु आहे मां मोकिले छॾींदमि जो तव्हांखे जो हिकु कटो खपे तव्हांखे जेको आहे हा हा न जंहिं तव्हां चयो त सेंपल लाइ मां तव्हांखे हिकु किलो मोकलिया त खाई ॾिसो उहो ई त पोइ इहो ठीकु लॻे हिकु दु दुनार जो मोकलिया हिकु हिंदु जो मोकलिया हिकु गाव जो मोकलिया या नंढा नंढा सेंपल तव्हांखे मोकलिया तव्हांखे ठीकु लॻे पर तव्हां उहो खाई ॾिसो जेको तव्हांखे ठीकु लॻे हुन खां पोइ हफ़्ते खां उहो तव्हां पियो माना ऑडर कयो मां तव्हांखे उहो मोकला जेको आहे ऐं खिचिड़ीअ या चांवर खपनि था खिचिड़ीअ या चांवर खपनि त खिचिड़ीअ चांवरु तव्हां जेको आहे उहो सुठा खिचिड़ीअ चांवरु उहो उहो सुठा अथव हा मां तव्हां मूंखे ॿुधाइजे जेको जीअं जेको खपे तव्हां ॿुधायो मां तव्हांखे मोकलींदुमि त खाई ॾिसो जेको तव्हांखे ठीकु लॻे हुन खां पोइ अॻिति खां उहो ई चांवरु पैसनि जी हाणे चिंता छो कंदा आहियो तव्हां हेॾा पुराणा ग्राहक आहियो जेको आहे त तव्हां खां वधीक पैसो थोरी न आहे तव्हांखा वधीक पैसो न आहे तव्हां आडर आडर कंदा वञो पैसा पाणेई मालिक वेठो आहे उहो त आहे तव्हांजे मथां विश्वास आहे जेको आहे ठीकु आहे ठीकु आहे काई काई दिक़त नाहे हा उहा हाणे सिंधी चांवरु खाईंदा ई आहिनि न हिकु टाइम रोटी हिकु टाइम चांवरु खाईंदा आहिनि जेको आहे चांवरु सर्दी में मंझंदि जो खाईंदा आहिनि गर्दीअ में राति जो खाईंदा आहिनि जेको आहे उहो सभु ठीक आहे ॿियो सभु ठीकु आहे घर में सभु हा म सभु ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे